नमस्ते तुसें सारें गी मेरा मेरा नां मीनाक्षी ते में तुंदे कन्नै पंज डिस्ट्रिक्ट दे नां शेयर करना चाहन्नी आं पैह्ला जेह्का साढ़ा रियासी ऐ दूआ जेह्का तां उधमपुर ऐ त्रीआ जेह्का तां जम्मू ऐ चौथा जेह्का तां साम्बा ऐ ते पंजमां जेह्का तां कठुआ ऐ धन्नावाद